औ नंगौ गथ'फोरनि सोलोंथाइयारि थासारिया साबसिन जानायनि थाखाय जों टिभि आरो अनलाइन फ्राव ओह होनांगौ मानो होनानै बुङोबा ओह दानि जोंनि बे मदार्न जेनाखि गोदान आरो आरोंदायारि जुगआव जों माने बयनिबो न'खराव मबाइल फन थायो आरो जों बे मबाइल फन नि गेजेरजोंनो माखासे जेरै जों लखदाउन नि बेलायाव न'आव थानानै सोलोंनो हादों आरो माखासे गोबां समाव जेरै ओह आनलिमिथेद थाइम एबेललेबेल थाइम थायो आरोना जेनोबा जों हरनि समावबो साननि समावबो जों मबाइलनि गेजेरजों ओह सोलोंनो हायो आरोना आरो मबाइलाव जों माने बिदिअजों लोगोसे फिखसारफोर नुनायनि जाहोनाव जोंनि गथ'फ्रा माने थाब थाबै सोलोंनो हायो आरो ओह बिनि थाखायनो जोबोर गोनांथार बेबादि अनलाइनआव सोलोंनाय गथ'फोरनि सोलोंथाया ओह आरो बेल' नङा जोङो माखासे ओह लेखायाव जोंनि बिजाबाव लिमिथेद मोनसे ओह खनथेन्स थायो आरो नाथाय जोंनि आनलाइनाव ओह आनलिमिथेद जोबनो थाङि खनथेनथस थायो ओह बिनि थाखायनो जोंनि टिभि एबा ओह माखासे अनलाइनफ्राव गथ'फोरनि सोलोंथाय होनाया जोबोद गोनांथार ओह ओह बिदिनो जोंनि गेजेराव माखासे गथ'फोरनि सोलोंथाय सेनेल एबा अवेबसाइथफोरनि गोबां इुउथुब सेनेल आरो अवेबसाइथफोर दं बिनि गेजेराव ओह माखासेया जोबोद मोजां मोजां माने खनथेन्स लाबोयो ओह बिनि मोनसेयानो जाबाय जोंना फिखा बय खिदस आरो बायदिसिना गोबां रोखोमनि सेनेलफोर दं आरो बेयाव जों माखासे गोबां सोलोंथाइयारि खनथेन्सफोरखौ मोननो हायो आरो जों सोलोंनो हायो